میں ویڈیو گیم میں فری فائر کھیلنا پسند کرتا ہوں ویڈیو گیم ایک ریئلٹی گیم ہے جس میں آپ ٹورنامنٹس کر کر کافی حد تک رقم بھی کنفرم کر سکتے ہیں وی اس ویڈیو گیم میں ریئلیٹی کافی زیادہ ہے اور اس میں آپ ادھر کافی دور دور کی سٹی سے فرینڈس بنا کر کھیل سکتے ہیں اس میں آپ کو کافی سارے دوست مل سکتے ہیں جتنا آپ کا گیم پلے بڑھیا ہوگا اتنے زیادہ آپ کو اس میں ریوارڈس مل سکتے ہیں اور باقی جو یہ گیم ہے اس میں اپڈیٹس آتے رہتے ہیں اپڈیٹ کرنے پر آپ کو ہر اپڈیٹ کے بعد ایک ریوارڈ ملتا ہے گیم پلے دیکھ کر آپ کو ٹورنامنٹ میں ملنے والی فیس بھی مہیا آپ کے گھر پر ہی کروائی جاتی ہے تاکہ آپ کو گیم میں کوئی پرابلم نہ ہو یوٹوب کی طرف سے اور گیمنگ فونٹس بھی ادا کیے جاتے ہیں